गुजरात जे शेष भारत खे ऐं विश्व खे बि जे को मुख्य सांस्कृतिक ऐं सामाजिक जे को योगदान मिलियो आहे जाम सारी जॻहयुनि था मिलियो आहे जीअं कला आहे साहित्य संगीत हिन खां पोइ विज्ञान टेक्नोलोजी घणेई अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि पर मां हिते ॻाल्हि कंदसि गुजरात में अगरि पाणि ॾिसूं त कच्छ में ख़ासि करे मिट्टीअ जूं शयूं वधीक ठहंदियूं आहिनि मिट्टीअ जा बरतन ठहंदा आहिनि हिन खां पोइ गांधीधाम में हिकु पोर्ट आहे जंहिं दिनदयाल पोर्ट आहे हिन खां पोइ हिते वॾियूं वॾियूं वॾियूं फैक्ट्रियूं आहिनि जिते पैट्रोल रिफाईन थींदो आहे मतलबु पैट्रोल साफ़ु थींदो आहे हिन खां पोइ हिते कच्छ में जे को भुनाईअ जो कमु थींदो आहे न कढ़ाई भुनाई भर्तु कच्छी भर्थु ॾाढो हलंदो आहे हिते जीअं काया वग़ैरह जे के चणिया चोलियुनि में भरिजंदा आहिनि ऐं हिनजे आसे पासे भर्थु थींदो आहे चणिया चोलियुनि में त इहो कच्छ में जाम सुठो थींदो आहे ऐं पूरे विश्व में इहो प्रख्यात आहे त अहिड़ी तरह ग्यान आहे